जय झूलेलाल पहिरियों थो गायो भॼन गायो पहिरियों दफ़ो त ॾपु बि लॻे पियो न बि मतिलबु कीअं हिकु अधि में मां रुकिजी वई हुअसि पर ओॾीमहिल मां संगत जे विच में गायो हुयो त मूंखे साईंजन चयो हुयो त हिनमें कोई ॾकण जी ॻाल्हि कोन्हे हीअ तूं पंहिंजे लाइ गाईं पई सम्झी हीअं हल की जेतिरा वेठा आहिनि हुते केर कोन्हे अहिड़ो सम्झी करे ऐं तूं गाए बराबरि मां उहो भॼन हुते पूरो कयो ॾाढो सुठो गायो सभिनीनि खे ॾाढो वणियो जेॾीमहिल हिक तारीफ़ मिलंदी आहे जेॾीमहिल हिक असांखे ताक़त मिली वेंदी आहे पोइ मां शादी कई त पोइ मां गाइ कोन्ह सघंदी हुई एॾो मन हिते आयसि गाईंदी कोन हुअसि पोइ मुंहिंजी ससु मूंखे चवंदी हुई चवंदी हुई रोज़ मूंखे ॿ भॼन गाइ तू ॿुधाए ईअं करे मूंखे हुनजी आदत पइजी वई पोइ मंदर में गॾु वठी वेंदा हुआ मुंहिंजी सासू मां ऐं मां हुननि सां गॾु गाईंदी हुअसि उहे बि गायक कलाकर आहिनि त ॾाढा सुठा भॼन उहे त लिखंदा पाण हुआ गाईंदा पाण हुआ ऐं मां हुननि खां ॾाढो सुठो सिखयसि हूअ ॾाढो सारो कुझु सिखयसि ऐं मां गाईंदी आहियां ऐं दरबार में मंदर में जेतिरी बि संगत हूंदी आहे सभिनीनि जे विच में मां गाईंदी आहियां माण्हुनि खे ॾाढो वणंदो आहे मुंहिजो ॻाइण मुंहिजो अवाज़ बि मिठो आहे ईअं सभु चवंदा आहिनि ऐं मुखे गाइण वणंदो बि आहे ॾाढो हीअ मुंहिंजी हिकिड़ी चवंदा आहिनि न की हीअ मुंहिंजी पसंदीदा शइ आहे की ॻाइण मूंखे केर चवंदो आहे त ख़ाली भॼन ई न पर पिकिचर जा सॉन्ग केर चवंदो आहे त मूंखे ॾाढा वणंदा आहिनि गाइण हिन करे मूंखे ॻाइण जी ॾाढी रूची बि आहे ऐं मां ख़ुशिअ सां गाईंदी बि आहियां ऐं जेको मूंखे पहिरियों दफ़ो घबराहट थी हुई हुनजे मथां अगरि हिक दफ़ो इन्सानु काबू पाए वठंदो आहे न की न भई हाणे मूंखे ॻाइणो आहे उहो माण्हू गाइ सघंदो आहे खुली वेंदो आहे जय झूलेलाल